जोंनि गामियाव सानसेआव जि घन्टाखौ मोजाङैनो मोनफुंनाय जायो मोब्लिबखौ बेराफारसेथिं दायो पावारकाट नि थाखाय गुबुन बोथोरफोरआव गाज्रि जानायनि जाहोनावहाय जोङो सम घन्टायैखौ बाहायनो मोननायखौ जों मोनो आरो बे माखासे माखासे जाहोनफोरनि थाखाय जोङो मोब्लिबखौ मोजाङैनो आबुङैनो मोनफुंजोबनायखौ जों मोननो हायाखै बे बेफोर जाहोनफोरा जाहैबाय जोंनाव दैज्लां बोथोराव जेरैहाय जोङो अखा हानाय बारहुंखा बारनाय सार'न्थाय गावनाय बेफोरनि गेजेरावहाय जों जोङो मोब्लिबखौ मोजाङैनो आबुङैनो मोनफुंजोबा आरो दैज्लां बोथोराव अखा हानायजों खुरखानायजों माखासे पस्ट फोरा गाज्रि जानायनि जाहोनाव जों मोब्लिबखौ दैज्लां बोथोराव आबुङै जों सावनो हाया